नोंथाङा संनायखौ हबि हिसाबै लानायाव सबाइजों साम'जों संनायखौ खिनथानो हागोन नामा सबाइजों साम'जों संनोबा जोङो बयनिफ्राय सिगाङाव साम'खौ दैनिफ्राय खननानै लाबोनांगौ बेनिफ्राय जोङो साम'खौ लाबोनानै दो एबा बालथिङाव दै मोजां होनानै हरसे बा हरनै सोमनानै दोन्नांगौ मानोना होमबा साम'आ जानाय जेखुनु मैला हाद्रि बालाया हाब्रु गेसावफ्रा ओंखारजोबो बेनि उनावसो जोङो साम'खौ खादा एबा सानद्रिफोराव दैखौ लुनानै गारनानै बिखौ मोजाङै जागा होनांगौ बिनिफ्राय बिखौ सायनांगौ माबा बिखं गारनांगौ बिखं गारनानै बिखौ खिबुखौ दान्नांगौ ओमफ्राय औवानि आइजें एबा खादाफ्राव जों बेखौ मोजाङै दांनाय दांनाय बिलिरनाय बिलिरनाय मोजाङै साफायै फुनांगौ दै होयै होयै स्रनो सुनानै बिनिफ्राय बिखौ मोजाङै साफा खालायखांनानै सुनायनि उनाव बिखौ आरो दसे गामलायाव सोमना दोन्नांगौ जेब्ला संनोसै बिखौ फिन आरो दै मोजांजों सुनानै बिखौ खादाफ्राव फसरनानै लानांगौ बिनि उनाव सामब्राम बानलु मस्ला थाव हालदै हाइजें बायदिसिना संख्रि होनानै बेखौ मोजाङै एवनानै फोमोननानै दोनग्रोनानै बिनि उनाव सबाय गोरलै लाबोदो बाजारनिफ्राय लाबोनानै बिखौ साराय फुदुंनानै सारायाव एवदो एवनानै बिखौ हुख्रेमदो हुख्रेमनानै एसे खुदो जाहाते सबाइनि बे बिगुरा गुनाय बायदि बेनि उनाव जावस्रोदो जावस्रोनानै बिखौ दसे सोमहाबनानै दोनदो सोमहाबनानै दोन्नानै बिखौ सिग्लि सिग्लि सुदो सिग्लि सिग्लि सुनानै खुखाराव एबा अदाबाव दोआव बेखौ मोजाङै खारै होनानै फोमोनदो रुइजासे गेब्लेजासे बेनि उनाव स सबाइखौ बे साम' फोमोन्नानै दोन्नायाव होसनदो होसन्नानै बिखौ मोजाङै गोदौहोदो जाहाथे बे मोनजासे मोजाङै गोथाव जानाय बायदि बेयाव होनांगौ मस्ला मस्लिफोरखौ गासिखौबो होखाजोबदो आरो जेब्ला बे सबाइआ मोनहां हां जाबाय मोजां जाबाय अब्ला बिखौ टेस्ट खालायनायदो जे बेनि सायाव संख्रि नांदों ना नाङाखै एबा हाइजें बिलाइ एबा दुनजियाफोर दङबा बिखौ होदो